ہمارے علاقے میں بہت سارے تہوار منائی جاتی ہیں مسلم کمیونٹی میں بھی بہت سارے تہوار ہوتی ہیں عید ہوتی ہے اس سے پہلے ایک منتھ کے رمضان رمضان شریف ہوتی ہے اس میں روزہ رکھا جاتا ہے لوگ روزہ رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور اور اس کے بعد ڈیڑھ منتھ کے بعد ڈھائی منتھ کے بعد بقرا عید بھی ہوتی ہے اس میں بھی لوگ مطلب کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں قرآن شریف پڑھی پڑھتے ہیں قرآن شریف تو روز ہی پڑھتے ہیں لوگ اور روز پڑھنے کی چیز بھی ہے قرآن شریف اس سے مائنڈ بھی فریش رہتی ہے پڑھنے سے اور اس کے بعد بقرا عید آتی ہے اس میں بھی قربانی دی جاتی ہے آپ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا آپ اسے قربان کر سکتے ہیں اللہ کے خاطر تو لوگ اسے قربانی دیتے ہیں آنکھ میں نم آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں قربانی دینے وقت کیوںکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بچھڑنا تو آنکھ میں آنسو آئے گی ہی تو یہ بھی ہوتی ہے اور بات کریں دوسری کمیونٹیز کے لوگ جیسے کہ کرسچن لوگ کرسچن لوگ میں بھی دیکھے ہیں چرس پہ موم بتیاں کینڈل جلاتے ہوئے دیکھے ہیں کینڈل جلاتے ہیں وہ لوگ اور بات کریں تو ہندو کمیونٹیز میں تو وہاں دیپاولی ہوتی ہے تو لوگ اپنے گھر کو سجاتے ہیں لائٹ وائٹنگ لائٹنگ پوری جلاتے ہیں اور لائٹنگ جلاتے ہیں دیا جلاتے ہیں اور بھی بہت سارے ان کے یہ تہوار ہوتے ہیں دشہرا ہوتے ہیں اس میں کسی کو کسی ایک مورتی کو بھی پورا بھسم کر کے جلا دیتے ہیں پٹاکا اندر ڈال کر کے وہ بھی کرتے ہیں لوگ اور بات کریں اور بھی تہواروں کی مذہبوں کی تو اور سہی جتنے بھی رہتے ہیں سب اچھے صحیح طرح کرتے ہیں پٹاکا جلاتے ہیں وہ دیپاولی میں ہی ہوتے ہیں بہت سارے پٹاکا جلا دیتے ہیں اس سے پلیوشن بھی آتی ہے بٹ اب سرکار نے اس کو لمٹ کر دیا گیا